हुंअ त मां रोटी जामु सुठी ठाहींदी आहियां ऐं कुझु शयूं त सहूलियत सां जल्दी ठही बि वेंदियूं आहिनि जीअं असांजा दाल चांवर थी विया खिचड़ी थी वई सूप ठही वियो पटाटा तरियल थी विया भींडियूं झटि पटि तरजी वेंदियूं आहिनि असांजी इहो सभु जेकी शयूं हूंदियूं आहिनि उहे जल्दी सहूलियत में घटि समय में ठही वेंदियूं आहिनि ऐं कुझु कुझु शयूं त अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके ठाहिण में समय बि वधीक लॻंदो आहे ऐं उन खे ठाहिण में महिनत बि चङी लॻंदी आहे जीअं की असांजा मलाई कोफ़्ता थी विया बिहु पटाटनि जी भाॼी थी वई दाग़ु पचाए करे ऐं असांजी पली थी वई बिरयानी थी वई पालक पनीरु थी वियो ऐं ॿिए अहिड़ी सभु जेकी शयूं हूंदियूं आहिनि हिन खे ठाहिण में चङो चङो टाइम लॻंदो आहे सवाद में बि चङो फ़र्क़ु ईंदो आहे जीअं की हे जेके शयूं हूंदियूं आहिनि दाल चांवर या जेके भींडियूं तरियल थी वियूं और आलू तरियल थी विया रस आलू थी विया इहो खिचड़ी थी वई लौकी थी वई इहो सभु शयूं जेके हूंदियूं आहिनि इहे असांजो जल्दी ठही वेंदियूं आहिनि पर इन में सवाद में छा हूंदो आहे थोरो घटि थोरो घटि लॻंदो आहे ऐं हुंअ ई जेके शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जीअं मलाई कोफ़्ता थी विया पालक पनीरु थी वियो बिहु पालक थी विया इन खे टाइम ठाहिण में समय त चङो लॻंदो आहे पर इहे शयूं सवाद में बि माण्हुनि खे चङियूं पसंदि ईंदियूं आहिनि असांजे सिंधी घर में इहे सभु शयूं वधीक ठहंदियूं आहिनि मंझंदि जो आए दिन कॾहिं न कॾहिं दाग़ु पकी भाॼी दाग़ु पका बिहु ठहंदा रहंदा आहिनि ऐं असांजे हिते चांवरनि सां बि दाग़ु पकी भाॼी थी वई साई भाॼी थी वई हे खोड़ खाईंदा आहिनि ऐं हिन सभिनि शयूं में जीअं की बिरयानी थी वई इन में मसाल्हो मसाल्हो इकठो करु वरी कटे करे सिजाए करे ठाहिण में चङो समय लॻी वेंदो आहे हूंअ ई जीअं की असां अगरि सिंधी कढ़ी ठाहिणु वेंदा आहियूं त सिंधी कढ़ी में भाॼियूं पूरियूं इकठियूं करे धोई करे साफ़ु करे कटे करे चाड़ण में चङो समय लॻी वेंदो आहे ईअं ई जेके असांजा पकवान हूंदा आहिनि उन्हनि में ईअं हूंदो आहे की कुझु छा हूंदो आहे पकवान कुझु कुझु शयुनि खे जेके असां पकाइण में घटि टाइम वठंदियूं आहिनि ऐं कुझु में जंहिंखे सिजण में चङो टाइम वठंदियूं आहिनि ईअं असांजी रोटी कुझु त सां हूंदी आहे सवली हूंदी आहे पर कुझु में समय वधीक लॻंदो आहे